बाइक सुरक्षामे जूता पहिर लैत छियै हेलमेट पहिर लैत छियै आओर दस्ताना पहिर लैत छियै बढ़िआँ जैकेट पहिर लैत छियै सभटा बढ़िआँ जँका तकर बाद निकलैत छियै गाड़ीपर साथमे कागज गाड़ीके रहै छै लाइसेंस र रहै छै आओर गाड़ीसँ जे छै दूर दूर घूमय लेल तऽ सभ चीजके सेफ्टी राखय पड़ै छै तऽ इएहसभ बाइकमे राखल जाइ छै ताहिमे खतरा अपना किछु नहि होइ छै तब बाइक चलाइमे कोइ डर नहि लागै छै अगर ओना चलाबै छियै तऽ बाइक चलबैमे डर लागै छै हेलमेट पेहिरने रहैत छियै आओर जूता पहिरने रहै छियै तऽ कोनो डर नहि लागैत छै आओर इएहसभ करैके लिए सभ सेफ्टी राखय पड़ैत छै दूर जायके लिए पूरा जूता हेलमेट आओर ईसभके ध्यान राखय पड़ैत छै कागज लाइसेंस आओर जेसभ होइत छै गाड़ीके कागज जे पुलिस चालान नहि काटय तऽ पुलिसके कानूनी कार्यवाहीके कोइ डर नहि रहैत छै इएहसभके जे गली कुचीमे चलाबै छै तऽ ओहिमे तऽ कोइ दिक्कत नहि रहैत छै आओर दूर जाएके रहै छै हाइवे ताइवेपर तऽ पूरा कागज लए कऽ जाय लेल पड़ै छै गाड़ी चलबैमे बड्ड नीक लागैत छै गाड़ी च धीरे चलबैमे नीक नहि लागैत छै रेसमे चलबैमे बड्ड नीक लागै छै आ कभी कभार डरो होइ छै जे गिर जेबै तऽ हेलमेट यदि पहिरने रहै छियै तब डर नहि लागैत छै तऽ गाड़ी अगर चलेबै तऽ हेलमेट पिन्ह कऽ कागज लए कऽ दस्ताना पहिर कऽ लाइसेंस लए कऽ तब कतहु जाइत छियै तऽ ठीक रहै छै मेहमानियो करय जाइत छियै तऽ बाइकेसँ जाइ छियै कतहु शादियो पार्टिमे जाना रहै छै तऽ बाइक लए कऽ जाइ छियै कतहु इस्कुलमे इस्कुल जाइत छियै तऽ बाइक लए कऽ जाइत छियै मार्केटिंग करय जाइत छियै तऽ बाइक लए कऽ जाइत छियै जूता पिन्ह कऽ जाइत छियै हेलमेट लगा कऽ जाइत छियै आओर रूट लाइनके सभ ध्यान रखैत छियै सभ चीजके ध्यान राखि कऽ तब जाइत छियै आओर बाइकसँ अहाँके सभ चीजके सुविधा मिलैत छै कि जब मन तब निकालि दियौ पेट्रोल डालय पड़ैत छै जतय मोन ओतय बाइककेँ लए जाइत छियै मेहमानीमे कतहु घूमयके मोन होइ छै कोनो जगहपर कोनो धाम भए गेलै कोनो पार्क भए गेलै एहि सभमे घूमैले जाइत छियै तऽ बाइके लए कऽ जाइ छियै गाड़ियेसँ जाइ छियै तऽ गाड़ीमे हेलमेट पिन्हने रहैत छियै जैकेट पिन्हने रहैत छियै सभचीज पिन्हने रहैत छियै तब कोइ चालान उलान कटयके डर नहि रहैत छै तऽ इएहसभ बाइकमे चलबैमे तब ठीक लागै छै मजा आबै छै अपन दोस्तोके बैठा लै छियै एक दू टाके दोस्त साथमे रहै छै तऽ बैठयमे गपशप करयमे ठीक लागै छै मजा आबै छै कनि रेसोमे चलबै छियै कट मारैत छियै तऽ इएहसभ बाइकमे इएहसभ मजा ब्रेक मारैत छियै जोरसँ तऽ बड़ नीक लागै छै बरसातोमे बाइक चलाबैत छियै बरसातमे आओर मजा आबैत छै बाइक चलबैमे तऽ बाइक काफी मजा आबै छै बरसातमे चलबैमे बाइकके मजा तऽ बरसातक बाते किछु अलग छै आओर कतहु पूजा करय जाइत छियै मन्दिरमे तब बाइकसँ जाइत छियै साइडमे लगा दैत छियै बाइककेँ तऽ नीक लागै छै लोकसभ देखै छै तऽ बड़